ہیلو جی ڈاکٹر شاہد بول رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے فیور ہے تو آپ جی میں کل گھومنے گئی تھی باہر تو بارش آ گئی تھی تو میں بھیگ گئی تھی پھر میں گھر پہ آئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میری بوڈی گرم گرم گرم ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ فیور ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کی کلینک پہ آ جاؤں نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تو کوئی نہیں لی آپ بتادیں مجھے

جی جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب اگر ٹیبلیٹ سے بھی نہیں فیور اترتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے

جی جی جی جی ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب کھانسی تو نہیں ہے تھوڑا نزلہ سا لگ رہا ہے جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب جی کھانے میں کوئی پرہیز تو نہیں کرنا جی ڈاکٹر جی جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو